हमारे आसपास में एक तीर्थ स्थल है जोकि सिंहेश्वरनाथ उसे कहते हैं जोकि मधेपुरा जिला में है और इस सिंहेश्वरनाथ की बहुत मान्यता है यह यह सिंहेश्वरनाथ में हमारे नाथ बाबा भोलेनाथ का मन्दिर है जिसे कि लोगों का मानना है कि यह अपने आप बाबा का शिवलिंग वहाँ पर प्रकट हुआ है और इस वज़ह से वहाँ इस धर्नल धार्मिक स्थल की बहुत मान्यता है यहाँ पर बहुत आसपास के ही नहीं बल्कि दूर दूर के लोग यहाँ पर तीर्थ करने आते हैं यहाँ इस पर्यटक स्थल पर लोग बहुत बहुत मतलब इसमें साल के हर महीने में लोग आ ही जाते हैं लेकिन सावन में अक्सर लोग बहुत ही ज़्यादा आते हैं सावन में लोग बहुत अधिक ज लोग आते हैं सावन का सोमवार हो या रविवार हो सावन के हर दिन उस स्थल पर पर्यटकों की बहुत भीड़ लगी रहती है पर्यटकों की भीड़ की वज़ह से वहाँ की व्यवस्था में बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं जैसे कि मन्दिर का गेट छोटा होने की वज़ह से उनमें बहुत सारे लोगों की भीड़ हो जाने की वज़ह से लोग लोगों में अफरातफ़री मच जाती थी तो अब अब क्या किया गया पहले के जमाने में इस मन्दिर में लोग उतना नहीं आ पाते थे क्योंकि पहले इतनी गाड़ियों की व्यवस्था भी नहीं थी कि लोग बार बार जा पाएँ लोग यहाँ से लेकर वहाँ तक की यात्रा पैदल ही किया करते थे लेकिन अब अब जब अब सवारियों की कोई दिक्कत नहीं है तो लोग कभी भी जा सकते हैं जाते है और इस वज़ह से वहाँ पर बहुत सारी भीड़ लग जाती है तो इस भीड़ को रोकने के लिए इस भीड़ इस भीड़ से निपटने के लिए वहाँ पर बहुत मन्दिर में बहुत अलग अलग व्यवस्था की गई जैसे कि सावन के महीने में मन्दिर के गेट पर ही एक धार जैसी कुनिया लगा दी जाती है जिसमें लोग जल डालते हैं और वह बाबा के सिर पर चला जाता है तो इस वज़ह से क्या होता है कि भीड़ से निपटने में थोड़ी सी आसानी होती है इस मन्दिर के आसपास में आसपास में ही एक पोखर है जिसे कि शिव गंगा कहा जाता है और शिव गंगा को पहले तो यह बहुत ही छोटा हुआ करता था और कच्चा हुआ करता था लेकिन अब इसे पक्का करके चारों तरफ सीढ़ियाँ बना दी गई हैं और इसे बहुत ही साफ़ सुथरा किया गया है जिसकी वज़ह से अब इसमें गंगा आरती भी शुरू कर दी गई है गंगा आरती इधर ही छह महीने या एक साल से शुरू की गई है इस पर्यटक अस्थल में इस धार्मिक स्थल की बहुत बड़ी मान्यता है इस धार्मिक स्थल में लोग कहते हैं कि अगर कोई बोल बम जाता है तो वहाँ से आकर इस धार्मिक स्थल पर उसका जल चढ़ना आवश्यक होता है इस वज़ह से यहाँ पर बहुत सारे लोग आया जाया करते हैं इसमें सावन के अलावा भी बहुत सारे दिनों में जैसे कि शिवरात्रि में और जो शिव महापर्व होते हैं उन सब में बहुत भीड़ होती है जैसे और इसके अलावा भी सोमवार के दिन आसपास के लोग वहाँ पर बहुत सारे आते हैं और वहाँ पर ज शिव जी को की पूजा करने के लिए भीड़ लग जाती है इसके अलावा वहाँ पर शिवरात्रि का मेला भी लगता है शिवरात्रि का मेला बहुत ही बड़ा लगता है महा शिवरात्रि के मेला में बहुत तरीके के झूले दुक़ानें चूड़ी का नाश्ता का अलग अलग झूला बहुत सारे अलग अलग प्रकार का झूला लगता है जिसकी वज़ह से उस मेले में लोग बहुत बहुत सारे लोग उसमें है मेले में भाग लेते हैं उस मेले में भाग लेने से बहुत लोग अधिकतर रात में ही जाते हैं क्योंकि मेला रात में ही बहुत अच्छे से लगता है और शिवरात्रि का मेला पूरे एक महीने रहता है शिवरात्रि के दिन से शुरू होकर यह मेला पूरे एक एक महीने चलता है इस मेले में बहुत दूर दूर से अलग अलग तरीके के झूले चूड़ी की दुक़ानें यह सब आया करती हैं और इस वज़ह से यह मन्दिर हमारे आसपास का यह मन्दिर बहुत ही प्रसिद्ध है हमारे हमारे यहाँ जो भी आते हैं वह इस मन्दिर को एक बार ज़रूर जाते हैं चाहे वह दिल्ली से आएँ चाहे वह पटना से आएँ अगर वह इस इलाके में आते हैं इस मधेपुरा जिला के सहरसा जिला के जो भी हैं वह आकर इस मन्दिर में बाबा का दर्शन करने ज़रूर आते हैं तो यह हमारे यहाँ का प्रसिद्ध बाबा का मन्दिर है बाबा का यह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है और यहाँ पर सावन के महीने में बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है जिसकी वज़ह से यहाँ पर बहुत सारी व्यवस्थाएँ की गई हैं पहले यह मन्दिर बहुत छोटा हुआ करता था और पुराना हुआ करता था बट लेकिन आज आज से दस साल पहले इस मन्दिर को नया बनवाया गया और बहुत ही अच्छा बनवाया गया है इस मन्दिर में पहले सीढ़ियाँ नहीं हुआ करती थीं कतार की लाइन की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी बट लेकिन अब इस इस मन्दिर में अब कतारें भी और बहुत सारे स्टील की छड़ का रॉड भी लगा दिया गया है जिसकी वज़ह से अब यह मन्दिर बहुत सुन्दर लगता है जिसकी वज़ह से लोग अब यहाँ बहुत अच्छे से बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं हिस्सा लेते आते हैं यहाँ पर आते हैं घूमते हैं